हमर गाँव सुखपुरमे दुर्गापूजा बहुत नीकसँ मनायल जाइत अछि आओर बहुत ही रीति रिवाजसँ मनायल जाइत अछि जेना ई दश दिनकेँ पूजा होइत अछि तऽ फर्स्ट दिन कलश स्थापित कयल जा रहल अछि कलश स्थापित करैके बाद नओ दिन ओकर नियमसँ पूजा करै छी आओर कलश जे स्थापित करै छी तहिआ जयन्ती पाड़ल जाइत अछि आओर ई नओ दिन लोक नवरात्रिके व्रत भी करै छै जेकि बहुत रीति रिवाजके साथ दुर्गा पूजा मनाओल जाइत अछि आओर हमरा गाँवमे दुर्गाजीकेँ मुर्ति बनल अछि धुमधामसँ मेला लागैत अछि औऱ बहुत नीक तरहसँ मनायल जाइत अछि नओ दिनका ई नवरात्रीके व्रत कए कऽ लोक दशमा दिन जयन्ती काटै छथिन और बहुत तरहसँ पूजा पाठ होइ छै और ओहिकेँ बाद दुर्गाजीकेँ विदा कयल जाइ छै आओर हमरा गाँवमे सबसँ नीकसँ दुर्गेपूजा मनाओल जा रहल अछि और दुर्गा पूजा बहुत ही बढ़िऑंसँ मनायल जा रहल अछि